آیوشمان بھارت یوجنا نیشنل ہیلتھ سیکوریٹی مشن کی اسکیم ہے جو دس کروڑ سے زیادہ غریب اور کمزور خاندانوں کو ہاسپیٹل میں علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے تک کے علاج کے لیے کوریج فراہم کرے گی آیوشمان بھارت نیشنل ہیلتھ پروٹیکشن مشن جاری مرکزی اسپانسر شدہ اسکیم راشٹریہ سواستھ بیمہ یوجنا اور سینئر سٹیزن ہیلتھ انشورنس اسکیم کا اَحاطہ کرے گا ہمارے خاندان کے ایک فرد نے اس اسکیم کا فائدہ اٹھایا ہے لیکن کوئی خاص اِستفادہ حاصل نہ کر سکا اس سے بہتر ای ایس آئی کارڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں آیوشمان بھارت سے بہتر ہو